یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اور یہاں کی تہذیب سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہم اپنے ثقافت پروگرام میں اس کا استعمال کرتے ہیں ہماری محفلوں میں ہماری مجلسوں میں اور دیگر مذہبی و دنیاوی پروگرام میں اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے کی اشیاء پہننے کی اشیاء اور رسم و رواج کا تعلق اسی زبان سے ہے گویا کہ اردو ہماری پہچان ہے اور ہمارے مذہب کی ایک اہم ترین زبان ہے ہندوستان میں اردو کا استعمال پرانے سمے سے چلتا آ رہا ہے